शनि ग्रह मूंखे इलाही वणंदो आहे आकर्षित कंदो आहे आहे छो हुन जे आजू बाजू जो रिंग हूंदियूं आहिनि उहे ॾिसण में सुठियूं लॻंदियूं आहिनि ऐं शनि ग्रह जे बारे में चवंदा आहिनि की शनि कर्मनि जो हिसाबु किताबु ॾींदो आहे शनि जी ग्रह जी पूॼा बि थींदी आहे जंहिंजा कर्म सुठा हूंदा आहिनि उन खे ॾाढो सुठो फल ॾींदो आहे शनि जेको आहे पोइ कर्मनि जो हिसाब ॾींदो आहे कर्मनि जे हिसाब सां ई इंसान खे हलणो पवंदो आहे जंहिंजे मथां शनि राजी थिए तंहिंजी त वारी न्यारी थी वेंदी आहे शनि ग्रह जो ॾाढो वॾो महत्व आहे शनि जी अगरि साढी सतरी लॻी वञे त देस खां परदेस बि हलियो इंसानु वेंदो आहे छो जो जंहिंजे मथां लॻी वञे भग शनि शल सदाई राज़ी रहे शनि जी इलाही महिमा ॿुधी आहे शनि जेको आहे सो हिसाब कर्मनि जो दाता आहे